अपन सबहक समुदाय समुदायमे जे साँस्कृतिक पारम्परिक परिधान सब यऽ ओ सब महिलाके लेल साड़ी यऽ जकर जकर विवाह भऽ जाइया ओ सब अपन साड़ी पहिनैया कोनो भी पावनि तिहार पूजा पाठ करै घड़ी ओ सब सीधा आँचर लए कऽ पूजा करैया ककरो अगर गोरे लागैया तऽ माथ पर आँचर लए कऽ आ तब गोर लागैया कोनो पैघ आदमी हुनकासँ आइशबि जाइया तऽ ओ अपन घोग तानि लैया सब अपन साड़ी पहिनैया नीक जकाँ आ पुरुख सब जे यऽ ओ सब धोतीक उपयोग करैया ओ सब धोती पहिनैया ओकरा हुनका सबके कोनो पूजा होइ चाहे छोट पूजा होइ जेना सत्यनारायण भगवानक पूजा भए गेल आ कि कोनो पूजा होइ दुर्गापूजा सब चीजमे ओ सब धोती पहिनब पसन्द करैया किएकि इसब हमर सबहक साँस्कृतिक पारम्परिक परिधान अछि ककरो बिवाह शादी सेहो सबमे जे बूढ़ पुरान सब यऽ ओ सब धोतिये पहिरब पसन्द करैया आ जे कुमारि लड़की सब यऽ जकर विवाह नहि भेल यऽ ओ सब सलवार पहिनै यऽ सूट सलवार पहिनल करैया ओढ़नी लै यऽ सब सब सब तरहक अपन जकरा जे रंग पसन्द होइया से रंगके पहिनैया आ गर्मी सबमे बेसी काल कतेक लोक सब बेसी आदमी सब जकरा जे इच्छा धोती नहि पहिरेके इच्छा होइया ओ सब लुँगी सेहो पहिनैया आ ओकरा सब हुनका सबके कनिटा नरम बुझाइया तऽ अपन धोतियो पहिरैया आ केओ लुँगी पहिरैया आओर महिला सब गर्मीमे सूती साड़ी बेसी पहिरैया कियाए तऽ ओकरा सबके ओहिमे गर्मी कम कनी कम बुझैया सब अपन अपन ऋतु अनुसार अपन अपन अलग अलग परिधान पहिरैया शादी सबमे कनिटा बेसी ताम झाम रहैया गहना जेवर सब खूब पहिरैया जे महिला सब यऽ ओ सब सोलहो शृंगार कऽ लैया ककरो विवाह शादीमे खूब गीत नाद गाबि कऽ मतलब गहना सब पहिनैया हुनका सबके खूब नीक लगैया सब गहनाके यूज करैया जेना पायल झुनकी वला झुनुर झुनुर पहिरैया कानक झुमका सब पहिरैया नथिया पहिरैया सितफूल पहिरैया आ इसब परिधान दोसरक समुदायसँ अलग अछि किएक तऽ दोसर राज्यमे अलग अलग तरहक लोक पहिरैया केओ जीन्स पहिरैया कुमारि लड़की सब केओ दोसर समुदायक लोक सब सूट सलवार सेहो पहिरैया लेकिन मुदा हमर सबहक समुदायमे बेसी विवाहल महिला सब साड़िये पहिनब पसन्द करैया हुनका सबके साड़ियेमे नीक जकाँ काजो फरियाइया सबहक आदत बनि गेल यऽ अपन साड़ी पहिरैके तऽ सब जकरा जे बुझाइया जाहिमे नीक लागैया तऽ ओ सब पहिरैया लेकिन दोसर समुदायसँ बढ़ अलग यऽ हमर सबहक समुदाय सब इमहरका लोक सब अपन सँस्कृतिक लेल बढ़ संवेदनशील यऽ ओ सब अपना मतलब ई नहि बुझैया जे ओ पहिराइ छै ई तऽ हमहुँ ई पहिने ओकरा जे ई ओकरा इच्छा होइया तऽ ओ सब साड़िये पहिरैया बूढ़ पुरान सब सेहो साड़ी पहिरैया आ नया नव विवाहिता सब सेहो साड़ी पहिरैया बूढ़ पुरान सब कनिटा सादा सादा साधारण साड़ी सब पहिरैया आ नव विवाहित सब कनिटा ताम झाम वला नग वला सब साड़ी पहिरैया जकरा जे इच्छा होइया सए पहिरैया पुरुख सब धोतिये पहिरैया आ कोनो कोनो पुरुखके रंगल धोती नीक लागैया तऽ केओ लाल पहिरैया केओ पियर धोती पहिरैया पूजा सबमे सेहो रंगले धोती पहिरल जाइया उजर धोती केओ केओ पहिरैया केओ अपन धोतीमे नील दए कऽ रंगलक नीला रंग सँ आ तब पहिरल करैया कुमारि लड़की सब से सलवार पहिरैया जकरा जे रंग नीक लागैया से रंग पहिरैया